पढ़ाई लिखाई असांजे जीवन में जाम कमु ईंदी आहे पढ़ण लिखण सां माण्हू होश्यारु रहंदो आहे कमु जेको बि हूंदो आहे आसानी सां करे लाहींदो आहे जीअं की पाण खे बैंक में वञिणो आहे बैंक में फॉम भरिणो आहे पाण आराम सां भरे सघूं था किथे बि पाण खे डॉक्यूमेंट्स ॾियणा आहिनि नौकिरी ते वञूं था त पाण खे कोई बि ॻाल्हि में दिक़त थिए कोन थी पढ़ियलु लिखियलु माण्हुनि खे फॉम भरण में या कोई बि ॻाल्हि खे का सम्झण में पाण खे उन में कोई दिक़त थिए कोन थी माण्हू छा थो चए छा नथो चए उन खे सम्झण में कोई दिक़त थिए नथी पढ़ाई लिखाई सां पाण खे नौकिरी बि सुठी मिली वेंदी आहे पढ़ियल लिखियल सां छा हूंदो आहे की हिकिड़ो छाप लॻंदी आहे की हीउ माण्हू एतिरो पढ़ियलु आहे हीउ फलाणो एतिरो पढ़ियलु आहे उन सां हिकु छाप बि पवंदी आहे की हीउ माण्हू पढ़ियलु लिखियलु आहे पढ़ियलु लिखियलु माण्हुनि खे ॿियो जाम कमु ईंदा आहिनि उन्हनि खे कंहिंजे साम्हूं झुकिणो न पवंदो आहे ऐं जेको माण्हू अशिक्षित आहे नथो पढ़े उन खे जॻहि जॻहि ते तकलीफ़ु थींदी आहे हू वेंदो आहे हुन खे जॻहि जॻहि ते पुछा करिणी पवंदी आहे की भाऊ हीउ मां कयां पियो बराबरि आहे भाऊ हीअ मां कयां पियो ग़लति आहे त उन खे बि पंहिंजे मथां शर्मिंदगी थींदी आहे की मां घड़ी घड़ी वञी करे माण्हुनि खां पुछा थो त उन खे शर्मिंदगी थींदी आहे त इने करे अशिक्षित माण्हू खे तकलीफ़ूं जॻहि जॻहि ते थींदियूं आहिनि इन करे पढ़णु लिखणु ज़रूरी आहे ऐं कमी इहा रहिजी थी वञे की पाण खे शर्मिंदगी थी थिए अॻियां वधी पाण खे छा तकलीफ़ुनि जो सामिनो थो करिणो पए ऐं शिक्षा ज़रूरी आहे